हमरा यहाँ एक गायकए तरुण नवीना ओ भगति जे गाबय छलऽ छथिन अखनियो आओर हुनकर गीत गायन सुनिके एहन अनुभव हैत भेल हमरा कि लागै गलाके नस फटि जैत एतए तानमे चाहे सलहेश गीत हुए काली गीत हुए कि कोनो देवी देवताके गीत हुनकर जब गाबैत छल छथिन तऽ पूरा समाज जतए स्रोता रहथिन सभकें एकदम मंत्रमुग्ध करि देथिन आओर हिनकर गायन सुनिके हमरा इएह लागै छलय छै अखनियो लागैत छै कि अगर हुनका कोनो रेडियो स्टेशनमे बोलबाइके गीत गबाओल जाइ हुनकर गायन सुनल जाइ तऽ दुनियामे हमरा नहि लागैए कि हुनका एसन कोइ भगति भजन गाबि सकैत छथि